ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی لوگ ہیں تو اس میں کچھ تہوار سبھی کے ہیں جیسے عید ہو گئی اور آپ کا ہولی اس طریکے سے کرسمس ڈے یہ منائے جاتے ہیں اگر عید کی بتائیں تو یہ خوشی میں منایا جاتا ہے تیس دن کے بعد خوشیاں منایا جاتا ہے اور عید میں ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی لوگ جانتے ہیں عید خوشی کا دن ہے خوشی کا تہوار ہے اور جہاں جہاں تک ہولی کی بات کریں ہولی میں گنگا جمنی تہذیب ہے پورا ہندوستان میں تو ایک دوسرے کو رنگ لگانا دوسرے کے سے کے یہاں جانا آنا مٹھائی بٹوانا تو یہ ہولی جیسے تہوار ہندوستان میں ہیں کرسمس ڈے اگر بات کریں کرسچن لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں پچیس دسمبر کو تو وہ لوک اپنے عقائد کے حساب سے مناتے ہیں اور یہ ایسا ملک ہندوستان ہے جہاں سبھی طرح کے لوک اپنا فیسٹول اپنا تہوار مناتے ہیں اور خوشیاں بٹورتے ہیں اور ایک دوسرے میں بھائی چارہ رہتا ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں